हम डायरी नहि लिखैत छियै जे हमरा नीक लागैत छै हिन्दी आओर मैथिली भाषा लिखैत छियै हम जे चीज हमरा नीक लागैत छै से चीज हम लिखैत छियै